हेलो सर मैं ममता बोल रही थी अवा अपनी रसोई से बात हो रही है क्या हाँ मैंने खाना ऑर्डर किया था आपने आपकी रसोई से बहुत लेट हो गया है क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आकर बैठे हुए हैं अच्छा क्या खाने में मेरा ऑर्डर पैक हुआ है कि नहीं दाल चावल सब्ज़ी पनीर साम्भर इडली यह सब अच्छा कितना टाइम लगेगा सर प्लीज रिक्वेस्ट है कि आपसे कि आप जल्दी पहुँचा दें या आप डिलिवरी ब्वॉय का नम्बर दे दीजिए अच्छा मैंने फ़ोनपे कर दिया है आपके अच्छा ठीक है सर कितना टाइम लगेगा

अच्छा सर वह जल्दी पहुँचा दीजिए ना क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं नहीं तो मैं ऑर्डर कैन्सिल कर दूँगी ठीक है सर आप जल्दी पहुँचाकर देंगे तो अच्छी बात है ठीक है थैन्क यू